अरे भैया आपका ऑटो खाली है क्या अच्छा भैया मेरे को यह वैशाली नगर जाना था छोड़ आओगे चलोगे न भैया ठीक है कितने रुपये लोगे भैया इतने रुपये ठीक है भैया वैशाली नगर मे एक घूम आएगा वहाँ पर आपको प्लॉट नम्बर इक्कीस में बैठाना है इक्कीस में जाना है मेरे को चलोगे न भैया ठीक है भैया कितने रुपये लोगे कितने ठीक है ठीक है भैया ठीक है चलो ओके भैया